हैलो शर मैंने ब्लू कलर का पेन आर्डर किया था जैसा मैंने ऑर्डर किया था वैसा ही आया है उसकी क्वालिटी अच्छी है वह पेन के साथ चार रिफिल भी आई हैं उस पर राइटिंग भी अच्छी आती है उसमें मैंने सोफी ऐप से आर्डर किया था